फरायसालियाव सोलोंनाय एबा फरायनाय खोनायाव गोदो भारतनि भारतावहाय मुगल सम्राटफोरनि खोथाया गोसोआव नांहोयो बेनिनो जोङो ओ आकबरनि नामखौ आकबरनि मुंखौ खोनायोबा गोसोआव थाबैनो गोसोखांनाय फैयो बै समाव मुगल सम्राटफोरनि गेजेराव आकबरानो मुंदांखासिन राजामोन होननानै मिथिनाय जायो आकबरा गोदो मुगल सम्राटफोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो मुंदांखासिन आरो अनसोगारग्रा अनसुला राजा हिसाबै मिथिनाय जायो आकबरा गोदो भारतनि जारिमिनावनो जोबोर मुंदांखामोन बिथांखौ आकबरखौ जेब्ला बिनि बिफा हुमायुना राजाया जोनोम होदोंमोन बे टाइमाव बिथांनि बिफा हुमायुना आकबरनि नामै होनो थाखाय जेबो गैयामोन बै समाव आकबरखौ मोननाय समाव बिनि बिफा हुमायुना बिनि नामै फोरजाफोरनो मैनि उदैयाव मोनग्रा मोनसे मोदोमफ्रु होदोंमोन मोदोमफ्रु मोनसे बेसाद होदोंमोन आरो बे बेसाद बादियैनो आंनि फिसाज्लाया आंनि फिसाज्लानि नामा बुहुमाव मुंदांखा जानांगौ होननानै बोर होनायलाय आकबरा बेबादिनो मुंदांखा जाबोनो हादों बे खोन्दोआनो आंनि गोसोखौ गोबांसिनै गोबांसिन गोसो बोहोयो